السّلام علیکم ورحمتہ اللّہ وبرکاتہ کیا میری بات پین کارڈ ڈپارٹمنٹ سے ہو رہی ہے جی جی جی مجھے ضرورت تھی جی مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنا نام چینج کیا ہے جی جی سپریم کورٹ بھی گئی تھی جی جی جی جی فیصلہ آ چکا ہے جی جی یہی سارے کاغذات پہ ہو چکے ہیں پین کارڈ بینک کی ہے اسی پہ نام چینج کرنا ہے سر جی ایک مہینے پہلے ہی آ گئی تھی فیصلہ جی ہم کو دس دن میں ہی چاہیے جی جی جی نہیں وہ مجھے سنگاپور میں اپنا بینک کھلوانا تھا جی جی جی جی پاسپورٹ جی جی ای مل آئی ڈی آدھار کارڈ جی جی جی جی جی سر کتنے دن میں ہو جائے گا پندرہ دن ایک مہینے سر بہت زیادہ ہے تھوڑا کم کیجے جی جی جی جی سینٹر پہ آنا ہوگا جھنجھار پور جی کتنے دیر میں واپس ہو جائے گا پندرہ دن جی سر یہ کام آن لائن ہو گیا یا آف لائن آف لائن سر کتنے روپے لگیں گے ڈیڑھ سو جی جی جی جی شکریہ